भारतीय स्वास्थ्यमे बोलै छिए कि भारतीय स्वास्थ्य सेवामे जेनाकि पहिले अथी डॉकटर अस्पताल नहि रहै डॉकटर जल्दी नहि आबै रहै घरपर आब कि आब बढ़िआँ सुविधा भै गेलैए पहिले अस्पताल जाइ रहिए आओर टुटल भाँगल घर रहै जल्दी ओतए कोइ नहि डॉकटरके सुविधा बढ़िआँ रहै नहि केओ आओर ओतए पेशेन्ट जेनाकि जा सकै रहै कोनो डिलिवरी ककरो होइवला रहै रहै ओहो जल्दी नहि ओतए पहुँचै रहै आओर ओहोसब नहि पहुँचै रहै आओर अपन सुविधो बढ़िआँ आब लेकिन अस्पतालमे बहुत बढ़िआँ सुविधा भै गेलैए पहिले नहि खून पेशाब किछु जाँचके बेबस्था नहि रहै आब लेकिन बढ़िआँ सुविधा भै गेलै आब सबकिछुके अथी बेबस्था बढ़िआँ भै गेलै पन्खा छै आओर कि जहाँ जेहन जेहन बेबस्था छै बढ़िआँ बढ़िआँ बेबस्था छै आओर कि डॉकटर दवाइओ बढ़िआँ दै छै आओर बाहरोसे दवाइ लिखि दै छै पहिले गन्दा अस्पतालोमे महकै रहै बदबू बहुत दै रहै सबकिछुके किछु नहि एकोरत्ती नीक लगै आब लेकिन बढ़िआँ सुविधा छै झाड़ू पोछा लगबै छै फिनाइलके तेल दैके अथी करै छै आब पतो नहि चलै छै पहिले एकसे दुइ घण्टा रहैके बाद ओ अस्पतालमे ओहि रहैके बाद लोकोके मोन पूरा अथी भै जाए रहै बेचैन भै जाए रहै अब आज नहि ओकर महक सुँघिके बदबू सुँघिके ओ बदबू मारै रहै ओ ओ जल्दी अस्पतालोमे जल्दी घुसैओके लिए जल्दी नहि जाए रहै पहिल बात कि डॉकटरो जल्दी ओतए नहि भेटै आब बढ़िआँ सुविधा दै देलकै आब डॉकटरो रहै छै सबकिछु साफ सफिआना बढ़िआँसे रहै छै सबकिछुके बेडशीट सबकिछु तकिआ जाजिम मसहरी यानीकि ऑपरेशन जे करबै छै ओकरो लिए अलग बेबस्था छै आओर कि ककरो एहन इमरजेन्सी भै गेलै पानिके जरूरत छै ओकरो लिए बढ़िआँ बेबस्था छै अस्पतालोमे सबकिछुके बढ़िआँ बेबस्था आब करल गेलैए लेकिन पहिले किछुके बेबस्था नहि रहै आब बढ़िआँ बेबस्था छै एहिनेके लिए करैके बेबस्था आओर स्वास्थो बढ़िआँ रहै छै पहिले लोक खएबो करय ढेरिके आब किछु खएबो करै खएबो बढ़िआँ बढ़िआँ नहि करै रहै आब तऽ खाद पानिके खाइ छै तुरन्त तुरन्त लोक बेमार होइ छै आओर बेमारी होइके बाद अस्पताल जाइ छै अस्पतालमे दवाइओ अच्छा दै छै जे दवाइ नहि मिलै छै अस्पतालमे बगलसे दवाइ लैके बाहरेसे लिखि दै छै पैसा रहै छै तऽ बाहरेसे दवाइ लैके काम करै छिए